फाटले दिसानी हांवें ऑनलायन दोन तीन साड्यो ऑर्डर केल्ल्यो आनी म्हाका जाणून आयले की ऑनलायन जेन्ना आमी पळयता आमकां साडयेची वेगळी वेगळी वरायटी मेळटा खंयच्या तरेची साडी खंयच्या मटेरियलाची साडी ऑर कशीं ती न्हेसपाच टायप आसता हें सगळे आमकां ऑनलायन पळोवंकूय मेळटा आनी कोणांक शेर करूंक जाय तांका शेरूय करूंक मेळटा ह्यो साड्यो जो आसा त्यो वेगळ्या वेगळ्या विवरा कडल्यान येता ऑनलायन पण तरी आसताना म्हाका ती फिल घेवंक जाय आशिल्ल्यो म्हणून म्हाका साड्यो कश्यो आसा त्यो पळोवंक जाय आशिल्ल्यो म्हणून हांवें तांचो ऑनलायनाचो स्टॉरूय विजीट केलो स्टॉरान वतकत म्हाका कळ्ळें की तांचे कडेन जी ऑनलायन वरायटी आसा ताच्याकून खूब चड स्टोरान सुद्दां वरायटी आसा थंय म्हाका सिल्काच्यो साड्यो मेळ्यो कॉटन साड्यो मेळ्यो लिनन साड्यो मेळ्यो हंड्रेड पर्संट सिल्क साडी जी सामकी रॅर आसा आता मेळपाक ती सुद्दां म्हाका थंय मेळी सोफ्ट सिल्क सो तांची ओवर ओल शोपींग एक्सप्रियंस बरी आशिल्ली आनी साडयेची फिलूय बरी आशिल्ली म्हाका प्राकृतीक साड्यो घेवपाच्यो आशिल्ल्यो लग्ना खातीर आनी थंय म्हाका बरी वरायटी मेळ्ळी